औ

औ औ एकस' आसि लायो ब्लाउस गांसे सुनायाव

औ बेखौ मिटाराव तिनस' थाखा लायो

सुनायजों माजों बेखौ गासै बेयो सुनायाव सुनायाव बेयो बेबो एकस' आसि जाबाय आमफ्राय मिटाराव बेयो तिनस' गासै सयस' त्रिसथाखा लायो

औ दे